फरायसालि होननानै बुङोबा जोंनि जायगायावहाय गोबां ओ बेलेग बेलेग फरायसालि दङ ओ जेरैहाय चिरां डिस्ट्रिकावहाय बेंटल कलेज दङ आरो ओरै कक्राझार डिस्ट्रिकावहाय गभ गभारमेन कलेज दङ कक्राझार गभारमेन कलेज साइन्स कलेज

गोबां बेलेग बेलेग कलेजफोर दङ आरो दा बेवहाय आंनि लकेल लकेलिटिनिखौ बुंनिसै आङो ओ जेरैहाय बेंटल कलेजावहाय माबादि बेंटल कलेजावहाय बियावहाय खालि आर्टसल' दङ बियाव साइन्स गैया आरो बियावहाय एलेभेन टुयेलभखौ साइस लानानै फरायोबाबो ओजोंहाय बिदि सुबिदा गैया जायो आरो आलादायाव थांनांगौ जायो आरो होजोंहायनिया बेंटल कलेजावहाय बारा मोजां होननानैबो बुंजाला आरो बारा गाज्रि होननाबो बुंजाला बिदिनो गेजेरावनो आरो बिनि जायगायावहाय ओरैहाय कक्राझार गभारमेन कलेज बेवहाय साइन्स आर्टस आरो एलेभेन टुयेलभबो दंखायो आरो ओरै साइन्स कलेजावहाय एलेभेन टुयेलभ दङ साइन्स आरो डिग्रि दङ आरो दा पिजि लेभेलनिसिम थांबाय आरो आरो ओरैहाय इउ एन एकाडेमि दङ कक्राझारावहाय बेयो गावनि वन मादार टांगजोंनो होयो आरो ओ गावबा गाव जोंनियाथ' बर' बेवहाय बर'जोंहायनो सलियो आरो ओमफ्राय क्लास टेनसिम आरो एलेभेन टुयेलभावथ' जोंनियावहाय इन्डियायावहाय बिदि गैया किन्तुबा दायो गोदान ओंखारदों आरो टुयेनटि टुयेनटिथ्रियावहाय रिसेन्टलि लाइक जों गावबा गाव मादार टांगजोंहाय लाइक बर' जोंहाय ओ एलेभेन टुयेलभखौहाय फरायनो हायो आरो बेवहाय डिग्रिसिम दङ आरो बेवहाय ओ एमए यावहायबो ओ बर' बिदि दं आरो ओमफ्राय दा बिनिखौ नायोबा जेरैहाय एउ एन एकाडेमि कक्राझार बेवहाय एसे प्राइभेट प्राइभेट नालाय ओ बेवहाय इसे साबसिन जायो आरो किन्तुबा ओरैहाय कक्राझार गभारमेन कलेजाव थाङोब्लाबो बेवहायबो मोजाङानो जायो आरो बेवहाय डिग्रि लेभेलाव मोजाङानो जायो ओमफाय किन्तुबा ओरैहाय एइस एस लेभेलावहाय एसे युइक होननानै बुंजायो आरो ओमफ्रायहाय ओरैहाय आलादा कलेजफ्राव थाङोबाबो मोजाङानो बारा गाज्रिद्राय नङा प्रायानो मोजां आरो गाज्रि मोजां बिदि एथ'ग्राबबो बिदि कमपेरिजन खालामनो हाला दा बुंनो थाङोबा जोंनि एरियायावहाय एडुकेसन लेभेला एसे डेभेलप जाबावनांगौ आरो एसे ओ डेभेलपिंआनोखा थेवबो एसे एसे मा होनो एसे जौगाबावनांगौ आरो आरो आलादायाव नायोबा नेसनेल लेभेल बेबादि नेलनेलखौनो बुंजायो बेबादियाव नायबा आलादा जायगाफोरावहाय गेदेर गेदेर बेबादियावहाय ओ एसे आलादा गेदेरसिन नोगोरफोरावहाय एसे साबसिन जानानै दं आरो